हैलो अंजी नमस्ते मैम अंजी कैसे ओ बस ठीक अच्छी चल रही है मैम ठीक ऐ दिक्खी लैगे मैम जी अंजी तीन दिन बाद दिक्खी लैगे ओके ठीक ऐ अंजी जेह्ड़े जेह्ड़े बच्चे होशियार उंदे नां बी लिखने आं इंदे पेरेंट्स गी बी बुलाइयै दस्सी लैगे ना